हेल' इण्ड' भुटान ह'टेलनि ना आब' आं नोंनो चावमिन अर्दार खालामदोंमोन गोरोन्थियाव नाथाय आंनो सावमिननि अनगायै म'म'सो नांगौ मानो होनोबा खुदिया म'म'सो जानो होन्नानै आंनियाव खावलाय फिन्नायलाय आं नोंनो म'म'सो अर्दार खालाम हरफिन्नाय जाबाय अन्नानै आब' आंनो म'म'खौ दैथाइ हरदो खैथायाव मोनगोन आंनो खिन्था हरलाय आब' थाबैनो मोनोब्ला गाहाम जागौमोन मानो होनबा खुदियाया जानायनि आथुर जादों